नमस्ते सर

हाँ तो क्या करना सर हो जायेगा सब हो जायेगा हाँ तो ठीक है सर हो जायेगा वो लाइये मेरी साइड मेरी सर्विसिंग पर लाइये मेरी दुकान पर लाइये उसका सर्विसिंग पर लाइये सा हो जायेगा जो भी दिक्कतें रहेंगी सारी दिकतें और हाँ तो सब सारी सुविधाएँ कर देंगे सारी सुविधाएँ वो उपलब्ध कर देंगे आप लाइये तो पहले हमारे सब हो जाएगा आप लाइये पहले गाड़ी हमारी दुकान पर सब सुवि हाँ तो सब सही कर दिया जायेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ये अच्छे से सर्विसिंग आपकी गाड़ी की होगी अरे वो तो फाल्ट कभी कभार आ जाता है तो लाइये हो जायेगा आपका हो जायेगा सब हो जायेगा आप पहले तो लाइये गाड़ी को सब खाले हम ही करते हैं ठीक है सब हो जायेगा कोई दिक्कत नहीं पर प्लेट प्लेट चेंज कर देंगे आपकी सारी एकदम रकारक हो जायेगी एलेक्ट्रानिक ये सब चीजें हैं तो उसमें कुछ भी हो सकता है किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है ठीक है हो जायेगा हो जायेगा यार क्या दिक्कत कोई किसी प्रकार कि दिक्कत नहीं होगी दो दिन आपकी आप को गाड़ी छोड़नी पड़ेगी दो दिन छोड़ेंगे तो आपका सारा सिश्टम समझेगा वो पीछे का हेडलाइट मिलता है साढ़े पाँच सौ रुपये का हाँ हाँ तो वो साढ़े नौ सौ का मिलता है आगे वाला आगे का साढ़े नौ सौ मिलता है ठीक है सर आप लाइये आपकी सारी समस्या का सावधान किया जायेगा ठीक है धन्यवाद हो सर